जी हाँ मैं ज़रूर एक समय के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने अपने कॉलेज में

दौड़ प्रतियोगिता थी मैंने उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ था और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर मैंने वहाँ पर जो प्रैक्टिस के चार दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने किये थे चार दिनों तक मैंने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की थी जिस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था उसके बाद पाँचवे दिन मेरे पैर में मोच आ जाने की वजह से मैं कुछ भी नही कर पा रही थी अपने पैर से मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी मैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उस समय हो रही थी तो उस वक्त जो जब डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि तुम्हें बिल्कुल भी चलना नहीं है अपने पैरों से बिल्कुल भी काम नही करना है किसी भी प्रकार का तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर पड़ रहा था तो उस वक्त जो उन्होंने मेरे पैर में पट्टी बाँधी हुई थी तो उन्होने चलने फिरने को मना किया था बट फिर भी मैं कोशिश करती थी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा चलने की ताकि मैं अपने प्रतियोगिता के लिये तैयार हो सकूँ तो उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने लक्ष्य को पाने के लिये